पहिरीं जे समय में जॾहिं माण्हुनि जा ख़त ईंदा हुआ टेलीग्राम ईंदा हुआ तॾहिं ख़बरु पवंदी हुई की हिन जॻहि ते छा थियो हो या कंहिंजी शादीअ जी ख़बरु बि ईंदी हुई त उनजो लेटर ईंदो हो पत्र मोकिलाईंदा हुआ या कार्ड मोकिलींदा हुआ तॾहिं ख़बरु पवंदी हुई माण्हुनि खे अॼु कल्ह त उनखां पोइ अॼु कल्ह त अख़बार जेके चालू थिया शुरू थिया उन्हनि सभई ख़बरूं जल्दी सां माण्हुनि ताईं पहुचाइणु चालू कयूं जंहिं जे करे माण्हुनि खे पंहिंजे आस पास जूं सभु ख़बरूं जल्दी मिली वेंदियूं आहिनि उनखां पोइ टी वी चालू थी टी वी शुरू थी तॾहिं टी वियुनि ते बि ख़बरूं माण्हू ॾिसंदा हुआ ऐं ॿुधंदा हुआ ईअं टेक्नोलॉजी वधीक विकास कयो आहे अछा उद्योगनि जी ॻाल्हि कई वञे त पहिरीं जेको कमु हो उहो माण्हू वधीक हूंदा हुआ ऐं उन्हनि जे हथां कमु करायो वेंदो हो कपिड़ा सुबण जा काज बटण हुअण जा सिलाईयूं थियण जूं माण्हू हथनि सां कंदा हुआ उनखां पोइ मशीनूं जॾहिं खां शुरू थियूं अचणु टेक्नोलॉजी में जंहिं करे त उद्योगनि खे ॾाढी सहायता मिली कुझु शयूं आहिनि जेके माण्हू हाणे मशीनियुनि जे थ्रू मशीनियुनि खां कमु कराए उहे ठाहींदा आहिनि ऐं उनखे विकिणंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी उहे शयूं जामु जॻहियुनि ताईं वेंदियूं आहिनि सॼे हिन्दुस्तान में आराम सां हू विकिणी सघंदा आहिनि उहे शयूं जीअं साड़ियूं थियूं कपिड़े कपिड़ा थिया ऐं गाॾियूं थियूं मोटर साईकल थी बसूं थियूं तीअं धीरे धीरे मशीनूं जीअं वधंदी आहियूं प्लास्टिक जा सामान थिया तॾहिं उनजे हिसाब सां उहे सभु माण्हूनि खे जल्दी ऐं सुठी तरह सां मिलणु लॻा त इहो टेक्नोलॉजी जो कमालु आहे